सस्ती परिवहनके पहुँचके कारण जे छै हमरा सभके जिन्दगीके जे छै ने बहुत ही दिक्कत भए जाइ छै किआकि हमरा सभके पास बहुत जादा पैसा रहै नहि छै जकर वजहसँ हमरा आरके बाहर जे छै शहर नहि जा सकै छियै किआकि ओतऽ जाइके लिये बहुत सारा पैसा चाही आओर जेकि हमरा पास आरके पास नहि रहै छै जकर वजहसँ हमरा आरके बढ़िआँ बढ़िआँ डॉक्टरसँ चेकअप नहि करबा सकै छियै जेकि हमरा आरके शरीरके लिए सही रहै छै एक आओर बहुत कोइ अपना आरके जे छै पढ़ै लए बढ़िआँ जगह नहि जा सकै छियै किआकि जे छै जाइके आबैके जे खर्चा छै जेकि हमरा आरके एक महीनाके जे छै ने तनखा भए जाइ छै किआकि जे छै शहरसँ जाइ आबैमे बहुत ही दिक्कत होइ छै आओर बहुत ही पैसा लागै छै आओर हमरा आरके ताहि खातिर बाहर जाइ छियै या नौकरी करै छियै या हमरा आरके बाहर जाइ लए बहुत पैसा चाही आओर हमरा आरके जा कए ओने पढ़ाइ लिखाइ छै बहुत हिन्दी मीडियममे हिन मैथिलीमे छै लेकिन जब बाहर जाइ छियै तऽ ओतऽ इङ्ग्लिशमे रहै छै तऽ कनिटा जे छै दिक्कत भए जाइ छै ओतऽ किछु समझै नहि छियै या ओकर जे फीस होइ छै बहुत जादा होइ छै आओर ओतऽ जाइके लियऽ जे छै हमरा आरके एक बाहन चाहिए कोइ भी बाहनसँ यदि जाइ छियै तऽ ओकर जे छै दिन बऽ दिन जे छै बहुत ही जादा बढ़ल जाइ रहल छै पैसा किआकि जाइके लियऽ हमरा आरके कही भी जाइ छियै तऽ नोर्मली हमरा आरके बाहरे निकलै छियै तऽ सए दू सए चारि सए रुपआ लागै छै जेकि हमरा आरके एक दिनके तनख्वाह के आधा भए जाइ छै से खातिर हमरा आरके बाहर जेनाइ या हमरा आरके स्वस्थ डॉक्टरसँ देखेनाय यऽ पढ़ाइ लिखाइ नहि कए सकै छियै जकर वजहसँ हमरा सभके स्वस्थ अच्छा नहि रहै छै या हमरा सभके अच्छा नौकरी नहि मिल सकै छै जकर वजह हमरा आरके बरेधिकार भए गेलियै यऽ ई सभ तरहके जे छै फेस करै पड़ै छै हमरा आरके